हाणे असां लोकेसन ते पहुची विया आहियूं त मां तव्हांखे पैसा ॾियां थो छा तव्हां वटि छुटा पैसा आहिनि मूं वटि पंज सौ जी नोट आहे